मां वेझिड़ाईंअ में पूजा कलेक्शन खां हिकु कुर्ती वरिती कुर्ती जंहिं जो कलर जेको हुयो सो मुंहिंजो मनपसंद जो कलर हुओ तंहिं करे मां पुछियोमांसि त दादा हिन जो कलर वेंदो छा कलर हुओ नेवी ब्लू ऐं मुंहिंजो बचपन खां वठी मुंहिंजो फेवरेट कलर आहे मुंहिंजो पसंदि आहे मां चाहींदी आहियां हिन कलर खे त हिन लाइ मां वरी वरी पुछियोमांसि जेको पैसो चईं पंज सौ रुपया त मां पंज सौ रुपया ॾिनामांसि छाकाणि त मां हुनते मोहित थी चुकी हुअसि पर जीअं ई उहा मां हिकु दफ़ो पाती ऐं हुन खे मां धोतो त अहिड़ो त कलर हली वियो जो असली भई हुन में कुझु कलर विधो आहे ऐं हिन खां पोइ श्रिंक बि थी वई मतिलबु सुसी बि वई मूंखे त हाणे पाइण ते मन ई नथे साइज़ ई ख़राबु थी वई पाइण ते मन ई नथो लॻे मां त पूजा कलेक्शन वारे सां नाराज़ु नाराज़ु आहियां